पंद्रहीं जनवरी मुंहिंजी दिल्लीअ जी ट्रेन हुई उहा ट्रेन मुंहिंजी कल्यान खां हिकु बजे मंझंदि जो हुई ऐं मुंहिंजो एस फॉर बर्थ नंबर ॿाएतालीह हो ऐं हेठी सीट मूंखे मिली हुई जीअं ई मां हुन ट्रेन में वेठमि मूंखे ॾाढो मज़ो अची पियो उतां जा सुहाना मौसम सुठा सुठा द्रश्य ॾिसी करे मुंहिंजो मनु ॾाढो ख़ुशि थियो हुन ॾींहुं मूंखे माण्हू बि जाम सुठा मिलिया हुते जंहिं उन्हनि सां गॾु ॻाल्हाए करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थिए पेई हुननि जी सभ्यता ॾिठी ॾिसी करे त मां जाम ख़ुशि थियसि ऐं प्लस उहा बि मूं खां सिंधी सिखनि पिया असां थोरी देर हुते पाण में ॻाल्हियूं कईसीं पोइ शाम जो गेम खेॾण चालू कईसीं उनो ऐं हुन खां पोइ अठे बजे असां सभिनी मिली करे रोटी खाधी खाधीसीं त जेको मां उन्हनि सां गॾु चोॾहनि कलाकनि जो सफ़र कीअं मुंहिंजो गुज़री वियो मूंखे बिल्कुलु बि न ख़बर पेई